उत्तर प्रदेश के लोग अपनी संस्कृति विरासत का बहुत ही अच्छे तरीके से जश्न मनाते हैं वैसे देखा जाए तो हमारे यहाँ राम नवमी में प्रभु राम के पूजन दर्शन एवं एक भव्य यात्रा निकाली जाती हैं जिसमें हम प्रभु राम सीता माता लक्ष्मण जी एवं बजरंग बली हनुमान जी को बनाकर के लोगों को एक शोभा यात्रा अपने गाँव से दूसरे गाँव की ओर एवं अपने यहाँ के प्रमुख मंदिर ज्वालामुखी की ओर ले कर जाते हैं अगर से हम जन्माष्टमी में देखें तो हम श्री कृष्ण के जन्मोत्सव मनाते हैं मंदिरों में रात बर कीर्तन पूजा पाठ चलते रहता है और भक्त भी लगातार आते रहते हैं ऐसे कई सारे एवं अलग अलग प्रकार के त्यौहार फेस्टिवल हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी संस्कृति विरासत को मनाने का एक तरीका है अगर से हम दीपावली में दीपों को जलाना होली में रंगो के साथ खेलना ऐसे कई सारी मानताएं हैं